हेलो की हाल चाल छै अखन सुनलहुँ हेँ जे कि हमरसभके मिथिलाओमे मधुबनियो दिश ईसभ आयल अछि कैब जेना उगना कैब इम्हर प्रचलित अछि आओरो एकटा छै कोनो एगो मतलब किछु आर्या आर्या गो कऽ कऽ छै से ओ दुनूमे कोन बेसी नीक छै अहाँकेँ पता होयत किछु हमरा तऽ एकर बारेमे नहि किछ बुझल अइ की छै केना की ओ ओकर रेटिंग की छै साफ सुथड़ा आओर कीसभ ओहिमे ओकर वेराइटी छै स्टार टू स्टार थर्ड स्टार फोर्थ स्टार आओर टाइमिंग की केना छै आओर ओ नीकसँ सेवा दैत छै कि नहि दैत छै ओ पहुँच पबैए कि समयपर कि नहि